गुजरात में असांजे सूरत में दाभोली ब्रिज आदम ब्रिज सभु ब्रिजनि में माण्हू भई अंग्रेज बंग्रेज हवा खाइण ईंदा आहिनि ऐं तंहिं खां सवाइ प्रीती होटल आहे त उतां खां माण्हू सॼो गोल घुमंदो आहे ऐं तंहिं खां सवाइ अहमदाबाद में गुजरात अहमदाबाद में काकरीआ तणाउ आहे त माण्हू उते घुमण वेंदा आहिनि ख़ासि करे गांधीनगर गुरूकुल आहे

भई वॉटरपार्क आहिनि हुन में माण्हू भई टहिलंदा आहिनि मनोरंजन जी सभु स शयूं सुठियूं ऐं प्राणी संग्रहालय आहे हिते ॿई अइन हिन में सूरत में आहे त उते प्राणीअ ॾिसण लाइक आहिनि वॉटरपार्क आहिनि रिज़ॉल्ट आहिनि होटलूं आहिनि त सभु भई घुमण जहिड़ियूं आहिनि ऐं सभिनी हंदि भई माण्हू जीअं अचे वञ जीअं आवक जावक रो रौनक ई रौनक हूंदी आहे रोशिनी उजालो त छा कॾहिं की भई असांजे गुजरात में ॾाढा जाम शयूं घुमण जहिड़ियूं आहिनि